औ हेल' औ खोनाबाय औ दा बबेयाव दं आब'आ ऐ आथसा गामियावनो दं ना आङो बे माय गायदोंना गायाखै बेखौसो सोंनो फन खालामनाय जादों हेल' औ ओ

गायजाथ'आखै ना आमफ्राय अखा हाबा गायसैना अखायाबो दासानन्दि दासानन्दिथ' अखायानो गैथ्रा माथो

ओरैनो सेल'फोरनि बयरिं खालामाखै नामा आब'मोनहा खालामाखै ना अ' दानि मुगायावथ' बेबायदि सेल'नि अयेरिं खालामाबा गायनाय फुनाया जोबोद गोब्राब जाबाय हायोबा बेफोरबायदिखौ जायनाखि गभारमेन्तनिफ्राय बायदिसिना नैबे आस'निफोरखौ लानानै अयेरिं होनो हायो आथसा बे फाथो फाथोफोरखौलाय फोयाखै नामा

दाबो हाथ'आखै दां दान अ'

आव ऐसे उन जादोंदां फोनाया आब'ना दाननाय जायाखै औ औ दानजायाबोना जोंना बे बयरिं होनायनि थाखाय गायनाय माने खोथियाखौ फोखांबाय नै मैयासो फुदों गामोननिफ्राय गायनाय जासिगोन आरो बारा गाया बिदिनो आद बिगाल' गायनो निगेरदों मानो होनबा खामला हाजिराबो औ हाजिराबो बारा होनो हाला नालाय बे साब्रैसो हाजिरा लानानै गायनाय जासिगोन गामोननिफ्राय

हासारा औ औ औ ट्रेकटर होदों दासान्दिथ' बिदि मोसौजों हालौनायानो खम जाबाय बेनिखायनो ट्रेकटरखौनो होनांगौ जानानै फैबाय आरो

औ

आंबो बिदिनो गुबुननिफ्रायसो बायनानै लाबोनानै होनाय जादों खामला लाना ट्रेकटारसेयाव थाम रोजा लादों

दे औ दे दे दे आब' दे मोजाङै दंबालाय